हमारे अनुसार हमारी सब से बड़ी ताक़त हमारा विश्वास हमारा धैर्य है जिस से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को करने के लिए निष्ठा होनी चाहिए अगर वह है तो हम कर सकते हैं इसी लिए हमारी सब से बड़ी ताक़त हमारा विश्वास है कि हम यह चीज़ कर सकते हैं और हमारी सब से बड़ी कमज़ोरी पैसा है जिसके ना होने से हमारा धैर्य निष्ठा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि हम मेहनत तो कर लेंगे लेकिन पैसा ना होने की वजह से हम हमारी मेहनत बर्बाद होती नज़र आती है जैसे कि अगर हम मेहनत कर के इंजिनियरिंग या ना ना डोक्टर या टीचर किसी भी लाइन में जाने की सोचते हैं तो हम मेहनत कर लेंगे लेकिन पैसा वो नहीं है पैसे की वजह से हमें कमज़ोरी महसूस होती है और हमारी मेहनत भी पानी में पानी में डूबती नज़र आती है इसी लिए हमारी ताक़त हमारा विश्वास है हमारा धैर्य है हमारा संकल्प है संग और संगठन है और कमज़ोरी पैसा है